हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के बीमारियों की वजह से अनेक अनेक लोगों के मृत्यु हो जाती है जैसे हैजा मलेरिया दमे बुखारी बुढ़ापा में शरीर के कारण वो झेल नहीं पाते अनेक प्रकार की बीमारियाँ झेल नहीं पाते इसी इसी के साथ मृत्यु वो उनकी मृत्यु हो जाती है जैसे कि डेंगु मलेरिया दमा बुखार थैरेपी थैरेपी ब्रेन टूमर हार्ट अटैक ब्लड कैंसर कैंसर ऐसे समस्याएँ समस्याएँ उत्पन्न होती है अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती है इसी तरह की उनकी मृत्यु हो जाती है और वह झेल नहीं पाते इसके कारण नियंत्रित नियंत्रित जैसे कि करोना की वो सबसे बड़ी महामारी करोना सबसे महामारी बीमारी थी इसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी और बच्चे से लेके बूढ़े तक की भी मृत्यु हो गई थी और मलेरिया बुखार नौजा बुढ़ापे में बुढ़ापे में सहन नहीं कर पाते हैं बुढ़ापे में अक्सर शरीर कमजोर हो जाते हैं इसके किसी की सहायता से कभी